ہیلو رحیم ہوٹل سے بات ہورہی ہے سر میں نے آپ کو فون اس لیے ملایا ہے کہ مجھے کچھ کھانے کے لیے آڈر کرنا ہے اور ابھی تقریباً تین بج چکے ہیں دوپہر کے تو مجھے بہت زیادہ بہت تیز بھوک لگی ہوئی ہے میں بہت دیر سے ویٹ کر رہا تھا کسی کام کی وجہ سے میں کھانا نہیں کھا پایا اور میرے گھر میں بھی کھانا نہیں بنا ہے تو آپ یہ بتا دیجیے کہ مجھے کتنی دیر میں آپ میری ڈلیوری پہنچا سکتے ہیں میرا ڈلیوری آڈر لکھ لیجیے ایک چکن بریانی ایک مٹن قورمہ چار شیرمال اور دو پلیٹ کباب اور دو آئیس کریم چاکلیٹ والی کردیجیے گا آپ جتنی جلدی ہو سکے میرا آڈر مجھے میرے گھر پر پہنچا دیجیے آپ کی بڑی مہربانی ہوگی کیونکہ میں بہت دیر سے اور بہت زیادہ مجھے بھوک لگی ہوئی ہے اور ہاں میں نے سنا ہے کہ آپ کے یہاں ڈسکاؤنٹ بھی مل رہا ہے آج کے دن کسی خاص وجہ سے تو جو ڈسکاؤنٹ ہو مجھے بتا دیجیے گا میں آپ کا پیمنٹ گوگل پے کے ذریعہ ادا کر دوں گا شکریہ